असां सूरत शहर में रहंदा आहियूं इअं त सूरत इलाही सुठो शहरु आहे इन शहरु में कंहिं बि शइ जी कोई कमी कोन्हे भले बिजली हुजे पाणी हुजे कंहिं बि शइ शइ जी कोई कमी कान्हे सूरत इलाही सुठो शहरु आहे इहो इलाही डेवलपिंग शहरु आहे हाणे फ्यूचर में सूरत इलाही डेवलप थियणु वारो आहे जीअं त हिते मेट्रो बि हलंदी सूरत इलाही सुठो शहरु आहे इन सूरत खे असां डायमंड सिटी बि चवंदा आहियूं टेक्स्टाइल मार्केट आहिनि सूरत में सूरत जी हिस्ट्री इलाही रिच आहे टेक्स्टाइल मार्केट सूरत में इलाही सुठी एजुकेशन आहे ॿाहरां माण्हू पढ़णु ईंदा आहिनि सूरत में क्योंकि सूरत बढ़िया शहरु आहे सूरत में क्लीन क्लीनलीनेस एतिरी सुठी आहे इते रोड रस्ता हिकदमि तव्हां खे क्लीन मिलंदव कोई किनि कचिरो न कंदो आहे इलाही घटि माण्हू ई सूरत जा इलाही सुठा आहिनि कचिरो बिल्कुलु बि न कंदा आहिनि हिकदमि सूरत खे ग्रीन सिटी बि चइबो आहे छोकी सूरत में इलाही पेड़ आहिनि सूरत नेचर सां कनेक्टिड आहे इलाही पेड़ अथव सूरत में पेड़ पौधा अथव सूरत में और हिते कोई बि शइ जी कमी कोन्हे हिते मौसमु बि सुठो ई रहंदो आहे जीअं असां नेचर सां जुड़ियल आहियूं त हेॾी असां खे दिक़त न थींदी आहे सूरत में एजुकेशन इलाही सुठी आहे सूरत हिकु डेवलपिंग कंट्री आहे सूरत में कोई बि शइ जी कमी कोन्हे हीअ हिकु मॉडन सिटी आहे हिते हरु तरह जा माण्हू मिलंदा मॉडन सिटी त आहे पर हिते तव्हां खे कल्चर जा माण्हू बि मिलंदा जेके गुजराती कल्चर या सिंधी माण्हू रहंदा आहिनि त सिंधी कल्चर जी रिस्पेक्ट कंदा आहिनि जीअं चेटी चंडु हूंदो आहे त माण्हू इलाही मॉडन आहिनि पर चेटी चंडु कीअं मल्हाईंदा आहिनि धूम धाम सां जुलूस में ईंदा आहिनि टाइम कढंदा आहिनि उते भंडारो खाइणु ईंदा आहिनि केॾा माण्हू त सेवा करणु ईंदा आहिनि गुरुद्वारे वेंदा आहिनि झूलेलाल जे मंदरु वेंदा आहिनि चालीहो लॻंदो आहे त चालीहो रखंदा आहिनि पूरे नियम सां रखंदा आहिनि इअं सभु पालन कंदा आहिनि सभु सभु कुझु कंदा आहिनि हित हितां जा माण्हू बि इलाही सुठा आहिनि हितां जो माहौल ॾाठो सुठो आहे सूरत हिकु सेफ़ सिटी आहे पर हाणे ॻाल्हि तव्हां चओ था की बिजली कटौती त हा सूरत में बिजली जी कटौती हूंअ त न थींदी आहे पर अगरि बिजली जी कटौती थिए त त इलाही दिक़तूं ईंदियूं आहिनि जीअं असांजो हाणे ह्यूमन्स इन मानव आहिनि इंसान हाणे बिजली ते इलेक्ट्रॉनिक ते इलाही डिपेंड थी विया आहिनि सभु कन कमु उन्हनि जा इलेक्ट्रॉनिक्स ते ई थींदा आहिनि सभु कुझु ए टू ज़ेड सुबुह खां वठी करे राति ताईं माण्हूअ खे बिजली खपे छोकी उहो बिजली ते हेॾो डिपेंड थी विया आहिनि की हिकु ॾींहुं बि हिकु कलाकु बि बिजली हली वञे त मण्हू इलाही परेशान थी वेंदा आहिनि जीअं त सुबुह उथंदा आहिनि त सनानु करणु वेंदा आहिनि त हाणे त सियारो थो हले त गीज़र त खपे न पाणी गरमु करण जे लाइ त गीज़र न बिजली वेंदी हली त गीज़र न हूंदो हूंअ ई सुबुह सुबुह जो माण्हू न्यूज़ ॾिसंदा आहिनि टी वी में त बिजली हली वई हूंदी त न्यूज़ कीअं ॾिसंदा माण्हू टी वी में ऐं फोन में ॾिसी था सघनि पर फोन जी बि चार्जिंग करण लाइ चार्जर त खपे बिजली त खपे लैपटॉप बि खपे पर लैपटॉप बि असां न था हलाए सघूं छो की बिजली कोन्हे असां कपिड़ा हाणे त सभु वॉशिंग मशीन में ई धोइनि था सभु सभु माण्हू इलेक्ट्रॉनिक्स ते डिपेंड थी विया आहिनि त वो बिजली न हूंदी त वॉशिंग मशीन बि न हली पाईंदो फ्रिज न हली पाईंदो त गरमी जे मौसम में थधो पाणी कीअं मिलंदो लैपटॉप मोबाइल कुझु बि न हली पाईंदो जेकियूं बि शयूं बिजली ते हलंदियूं आहिनि उहे न हली पाईंदियूं ट्यूब लाइट कुझु बि न हली पाईंदो जीअं असां अठें माड़े ते रहंदा आहियूं त अठ माड़ा लहु चड़ कीअं कंदासीं लिफ्ट जो ई इस्तेमालु कंदासीं न त लाइट न हूंदी त लिफ्ट बि असां न था हलाए सघूं इलाही शयूं असां न था हलाए सघूं जीअं इलेक्ट्रिक गैस आहे उहो न था हलाए सघूं गरमियुनि में लाइट वेंदी आहे त जामु दिक़त थींदी आहे जीअं पंखो खपे त पंखो न ए सी न कूलर कुझु बि नथा हलाए सघूं सियारे में हेॾी दिक़त न थींदी आहे पर सियारे में बि इलेक्ट्रॉनिक्स त खपे न जीअं कंप्यूटर त खपे न ऑफ़िसनि वारनि खे या फिर घर में बि कंप्यूटर जी ज़रूरत हूंदी आहे फोन त ॾिसिणो ई आहे लैपटॉप इहो सभु असां न था ॾिसी सघूं सियारे में बि और इअं मॉनसून थींदो आहे त उन में बरसाति जे मौसम में हूंअ ई कपिड़ा सुकंदा कोन्हनि त असां वॉशिंग मशीन में ड्रायर कंदा आहियूं त बिजली न हूंदी त कीअं ड्रायर कंदासीं फ्रिज न था हलाए सघूं असां खे रसोई में बि पूरो डिपेंड इलेक्ट्रिसिटी ते ई आहियूं जीअं मसाल्हा पीसण लाइ मिक्सी खपे ग्राइंडर खपे त उहो बि न था हलाए सघूं अॼुकल्ह माण्हू मंदीहड़ो या फिर सिलबटो इहो सभु यूज़ न कंदा आहिनि चटणियूं वटणियूं मसाल्हा सभु मिक्सी में था पिसीनि ग्राइंडर जो उपयोगु था करनि त उहो बि न थो हलाए सघे किचिन में बि इलाही दिक़त थींदी आहे ओवन न थो हली सघे जीअं त पाणी जी बि दिक़त थी वेंदी आहे बिजली वञण सां जीअं मोटर न थी हली सघे त पाणी के कीअं ईंदो त किचिन सां वठी हरु कमु में दिक़त थी वेंदी पाणी वेंदो हली बिजली त वई हली त विंटर में बि इलेक्ट्रॉनिक्स खपे ई और समर में त खपे ई खपे पंखो और ए सी त खपे ऐं मॉनसून में ड्रायर खपे और इलेक्ट्रॉनिक्स बि खपे इअं त सूरत इलाही डेवलपिंग कंट्री आहे हिते लाइट्स ज्यादा न वेंदी आहे पर कॾहिं कॾहिं वेंदी हली आहे त इलाही दिक़त थींदी आहे त इएं दिक़तूं थींदी रहंदियूं आहिनि बैटरी जी शयूं असां न था हलाए सघूं जीअं वैक्यूम क्लीनर न था हलाए सघूं घणा माण्हू वैक्यूम क्लीनर सां कमु कंदा आहिनि त उहो न थो हली सघे ट्यूब लाइट ऐं लाइट त हली न थी सघे असां इनवंटर जो यूज़ करे था सघूं पर इनवंटर ते असां लिफ्ट कीअं हलाईंदासीं उन ते सभु कमु न थी सघंदो आहे जीअं इनवेंटर ते ए सी त हली न सघंदी आहे और इनवेंटर बि इलाही घटि माण्हुनि वटि हूंदो आहे ज्यादा माण्हुनि वटि इनवंटर हूंदो ई कोन्हे हूंअ ई इनवंटर ते लिफ्ट बि न थी हली सघे अ पंखो हली थो सघे त उन में इलाही दिक़तूं थींदियूं आहिनि कपिड़ा प्रेस करिणा आहिनि उन में बि असां खे इलेक्ट्रॉनिक जो साधनु वठिणो ई पवंदो प्रेस करण जे लाइ लाइट न हूंदी त उहो बि रहिजी वेंदो धोइणु बि रहिजी वेंदो प्रेस करणु बि रहिजी ई वेंदो वॉशिंग मशीन बि न हली पाईंदी फ्रिज बि न हली पाईंदी इअं इलेक्ट्रॉनिक जे मथां असां इलाही डिपेंड थी विया आहियूं और इलेक्ट्रॉनिक्स हलंदी ई लाइट्स सां आहे त लाइट न हूंदी त इलाही दिक़त थींदी